हैलो हां जी सुपरवाइजर होर बोलै'रदे अच्छा अच्छा मैं साफ्टवेयर इंजीनियर बोला ना ते सर ते मिकी आर्डर आए हे पिच्छोआं थुआढ़ी इसलै जम्मू ऐ ना पोस्टिंग अच्छा अच्छा ते ओह् ट्रांसफर दा थोह्ड़ा मिकी आर्डर आए दा हा पिच्छोआं थुआढ़ी रजौरी गी ट्रांसफर दा आर्डर आए दा पिच्छोआं तुस सनाओ केह् करचै हून अच्छा अच्छा करु ने ऐ ना ते तुस ना उत्थें अपना तुसें दफ्तर जे पूरा अपने डाकुमैंट रिकार्ड जेह्डा डाकुमैंट फाइलां कम्पलीट न थुआढ़ियां कोई इन मतलब कोई इनकंपलीट नी ना मतलब अच्छा सारियां कंपलीट न ना जेह्डे जेह्ड़े तुसें कम्म कराए दे ओह् पेंडिंग नी ना रेह्दे थुआढ़े अच्छा कुत्थें कुत्थें कराए तुसें जियां पुलै हे लग्गे दे द'ऊं चार कम्म जेह्ड़े ओह् कम्पलीट होई गे

अच्छा अच्छा ते लेबरै दी पेमेंट सारी ओके ऐ ना अच्छा अच्छा अच्छा ते होर बाकी होर दफतर होर कोई किसै किसम दी होर कोई परेशानी ते नी ना ऐ उत्थें जे कोई थुआढ़े उप्पर कोई होर कोई ऐलिगेशन होऐ ते फिर ओह् बाद च केस करन अग्गें पिच्छें अच्छा ते ठीक ऐ ते मै थुआढ़ा जेह्ड़ा एह् अपने एह् डायरेक्टर जेह्ड़े गी भेजना ट्रांसफर पालसी दा आर्डर आए दा मिकी ते तुस किन्ने बजे आंदे दफतर दस बजे ते जंदे किन्ने बजे अच्छा पंज बजे जंदे हैनी अच्छा अच्छा ते कोई नी ते थुआढ़ा पुंछ राजौरी गी ट्रांसफर दा आर्डर ऐ ते असें फारवड करने आं तुसेंगी थुआढ़े दफ्तार गी ठीक ऐ थुआढ़े एह् हां थुआढ़े जेह्ड़े साफ्टवेयर इंजीनियर साह्ब होर उनेंगी करने आं ते ओह् थुआढ़ा ट्रांसफर पालसी दा आर्डर बनांदे न ते उत्थुआं तुस अप फ्ही मूव करी जाओ कि के जाना ते पौना ऐ ना हून मतलब किन्ने साल होए इत्थैं तुसें ड्यूटी करदे चार साल होई गे ना अच्छा अच्छा कोई नी चार साल होई गे न तां थुआढ़े थुआढ़ा एह् पीरियड रौह्ना ऐ कोई सवा त्रै साल दा उत्थें बी पुंछ रजौरी हां कोई सवा तिन साल तक रौह्ना पुंछ रजौरी थुआढ़ा हां चली जाह्गे ना हां अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ सर ठीक ऐ ठीक ऐ मै भेजना तुसेंगी ठीक ऐ ओके ओके